हँ प्रणाम प्रणाम रोज सऽ कुशल कहू

अइसन अइसनमे बबाके हँ तऽ खानापीनामे भोजनमे तऽ दालिभात सब्जी पापड़ बैगनके सब्जी आलूके सब्जी तरुआ बघरुआ इएहसब एहि सबके सब्जी आर बनै छै रोटी बनै छै दालि बनै छै दूध दही खाना पीना तऽ इएहसब हमरा आरके खाना पीना भए रहल छै चलै छै

तऽ आब खाना पीना हँ खाना पीना इएह सब आओर फल फलहारमे जे किछु चाहिये जे किछु फल फलहारमे आम अमरूद केला से अँगूर जी हँ सब चीज मिलै छै आइकाल्हि हे लीची के समय छै लीचीयो मिलै छै आ खाना पीनामे हँ बहुत बढ़िऑं खाना पीना बनै छै जी नहि एकदम बहुत बढ़िऑं से खाना पीना बनै छै हमरा आरके एहिमे दूध दही तऽ हैबे करै छै कोनो भी खाना बनै छै तऽ दूध दही उपर से होइते छै जी जी नहि गेहूॅं शके रोटी आर बनै छै की गेहूॅंके रोटी बनै छै दालि बनै छै सब्जी बनै छै सब्जी कए ढँगके छै परबल खाय कठहलके खाय आलू परबल खाय एतऽ आउ मने बैगन खाय कोबी खाय ई सब सब्जी पापड़ तैरि पापड़ तैरिके खाउ कुरकुरिया तैरिके खाउ जे यहाँ खाना पीनामे या गेहूॅंके रोटी दालि दूध दही फल फलहार तऽ जमिके फल जी जी हाँ खाना बहुत बढ़िऑं बनै छै जी ओ जी जी

खाना पिना बहुत अच्छा से बनै छै अच्छा ढँगसऽ रहै छै खाना मिलै छै ठीक छै ठीक छै